नहीं जी मेरे को ऑनलाइन समझ ही नहीं आएगा पर मैं कर नहीं पाऊंगा ऑनलाइन हाँ तो आप बता दो मेरे को समय नहीं मैं नौ बजे कर नहीं पाऊंगा नौ बजे मुझे कहीं जाना होता है मुझे स्कूल जाना होता है सुबह स्कूल से मैं दो बजे आता हूँ दो बजे के बाद आप पाँच बजे वाले बैच में ले लीजिए तो पर मेरे पास समय पाँच बजे का ही है नहीं सात बजे मुझे सही नहीं लगेगा नहीं सात बजे नहीं आप पाँच बजे का ही कीजिये मैं पढ़ने जाता हूँ सात बजे पढ़ाने जाता हूँ

नहीं ढाई बजे नहीं मैं दो बजे स्कूल से आता हूँ ढंग का टाइम पाँच बजे ही सही है पाँच बजे ही सही रहेगा सर मेरी तरफ से तो पाँच बजे ही रहेगा सहमत हो तो गया पाँच बजे का और कैसे बता सकता हूँ मैं करना है हाँ तो समय मैं पाँच बजे फ्री रहता हूँ और मेरे पास समय नहीं रहता तो सारे आप प्राणायाम जो आप बताएंगे वही कर लेंगे हाँ ठीक है ठीक है फिर पाँच बजे का पक्का रहा हाँ ठीक है मैं हाँ मैं देरी नहीं करूँगा आप कोई और बैच मत लेना उस समय पर हाँ मैं नहीं छोडूंगा हाँ ठीक है मैं भी आ जाऊंगा पाँच बजे